गुजरात में प्रिंट मीडिया आहे इलैक्ट्रिक मीडिया आहे उन जो फैशन स्टाइल जो रवइयो हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो हूंदो आहे पंहिंजो पंहिंजो सोच हूंदी आहे ऐं हिकु मीडिया हूंदी आहे उहो नेशनल स्थानिक ऐं इंटरनेशनल फैशन स्टाइल जा समाचार ॾींदा आहिनि त उन्हनि जी नज़रियो हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो आहे कोई कोई मीडिया अहिड़ी हूंदी आहे की जेके इंटरनेशनल फैशन स्टाइल खे प्रमोट कंदा आहिनि प्रचलित कंदा आहिनि उन जी तारीफ़ कंदा आहिनि ऐं कोई कोई मीडिया उहा आहे की उन स्टाइल जी उन फैशन जी गिलाऊं बि कंदियूं आहिनि उन जे विरोध में बि समाचार ॾींदियूं आहिनि त मुंहिंजो ईअं मञिणो आहे की फैशन और स्टाइल हर कंहिं माण्हू जी पंहिंजो शौक़ु आहे पंहिंजी आज़ादी आहे त उन खे कहिड़ा कपिड़ा पाइणा आहिनि कहिड़ो फैशन करिणो आहे छा फैशन करिणो आहे कीअं फैशन करिणो आहे उहो हर कंहिंखे पंहिंजी पंहिंजी आज़ादी हुजिणी घुरिजे त कुझु कुझु मीडिया उन खे समर्थन कंदो आहे वधीक भर्ती मीडिया उन खे समर्थन कंदी आहे पंहिंजी फैशन स्टाइल खे ऐं हुन जे चलनि खे वधीक परिती प्रिंट मीडिया जेका आहे उहा थोरी विरोध में रहंदी आहे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आहे उहो फैशन ऐं स्टाइल जा शो बि ॾेखारींदा आहिनि उन खे प्रमोट बि कंदा आहिनि ऐं असांजे गुजराती समाज में उन खे प्रचलित बि कंदा आइन जेका इलैक्ट्रिक मीडिया आहे उन जो रवइयो जेको आहे फैशन ऐं स्टाइल जो त उन जे फेवर में आहे प्रिंट मीडिया जेका आहे उहो थोरो घणो उन जे विरोध में रहंदी आहे ऐं उन खे थोरो हुन जे विरोध में थोरो समाचार ॾींदा आहिनि ऐं उन्हनि जी फेवर घणो न कंदा आहिनि ऐं स्टूडेंट जेके आहिनि छात्र जेके आहिनि उन्हनि खे इस्कूल जो अगरि यूनिफॉर्म हुजे त पोइ धार्मिक पोशाक नथा पाए सघनि त उन्हनि खे जेको इस्कूल जो रूल्स ऐं रेगुलेशन आहे उन मुताबिक़ु ई उन्हनि खे यूनिफॉर्म पंहिंजो पाए वञणु ज़रूरी आहे उन सां छा आहे की इस्कूल जो माहौल ख़राबु न थींदो ऐं इस्कूल जी जेका हिकु हूंदी आहे सिस्टम उहा हलंदी रहंदी त उहा ज़रूरी आहे के के छात्र आहिनि के स्टूडेंट आहिनि उन्हनि खे इस्कूल जो यूनिफॉर्म पाए वञणु ज़रूरी आहे अगरि यूनिफॉर्म इस्कूल में न हुजे त पोइ कोई बि पाण धार्मिक पोशाक पाए था सघनि उहो उन्हनि जी मर्ज़ीअ जी ॻाल्हि आहे ऐं उन्हनि जो आज़ादी आहे हिकु देश पंहिंजो हिंदुस्तान उहो स्वतंत्र आहे हर कंहिं माण्हू खे पंहिंजी स्वतंत्रता आहे